अंधविश्वास के बारे में जितना बताएँ उतना कम है देखा जाए तो समाज आसपास कई प्रकार के अंधविश्वास से ही घिरा हुआ है जहाँ भी देखो अंधविश्वास के ही मरीज़ घूम रहे हैं जे देखा जाए तो हम जब कहीं बाहर जाते हैं कोई चीज़ देता है तो लोग कहते हैं कि थोड़ी देर बाद जाना पानी पीकर निकलना यह भी एक अंधविश्वास ही है ये ब बहुत पहले से चला आ रहा है ये कई लोग इसे मानते भी हैं और कई ऐसे हैं जो जैसे बिल्ली रास्ता काट देना पूजा के दीया का बुझ जाना आधी रात में कुत्ते का भौंकना काँच का टूटना उल्लू का रोना इससे लोग सदियों से डरते आ रहे हैं इसे भी लोग अंधविश्वास की गिनती में ही गिनते हैं और उसे मानते भी हैं इसी वजह से कोसों पीछे छोड़ रखा है ताकि लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं भारती समाज इन्हीं वजहों से पीछे है अंधविस्वास एक समस्या ही है जो लोग दिमाग पर बिठाए हैं जैसे दरवाज़े पर मिरची लटकाना ताकि किसी को बुरी नज़र ना लगे या कोई काम जैसे दुकान उकान है तो नहीं चल रहा है काम तो इसे लटकाने से किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी हाँ कोई भी बुरी चीज़ घर के अंदर नहीं आएगी ये सारी चीज़ है ये भी अंधविश्वास ही हैं लोग कहते हैं रात में नाखून नहीं काटना चाहिए जब ग्रहण लगता है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए ऐसे अंधविश्वास हैं जो खाने की चीज़ों से भी जुड़ें हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो किसी के हाथ से लेकर नहीं खाना चाहिए अगर कोई कुछ मिलाकर दे देगा कोई कुछ खिला देगा तो हमारी तबियत बिगड़ जाएगी बहुत सारी चीज़ें हैं और घूमने जाओ तो संभलकर जाओ यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना ये रास्ता सही नहीं है इस मोढ़ पर ऐसा है तो जाओ हॉर्न बजाकर जाओ बाय चांस और भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे साँप मर साँप मार देते हैं साँप निकलता है तो उसको मार देते हैं तो उसे जलाना जलाना चाहिए नहीं तो बोलते हैं कि आंखों में उसकी तस्वीर खिंच जाती है